जय झूलेलाल मूंखे ड्रॉइंग ॾाढी वणंदी आहे मूंखे ड्रॉइंग में ॾाढी रुचि आहे मां बित ते हिकु वॾी सी चित्र ठाहियो हुओ जंहिं जंहिंजे मां कलर पूरिया हुआ ऐं मूंखे उहा चित्र एॾो वणंदो हुओ ऐं सभिनी खे एॾो वणियो मूंखे सरकार जे तर्फ़ां इन में ॾाढा ॿ टे एवॉड मिलिया हुआ ऐं इहा चित्र मूंखे एॾो वणंदो आहे इहो चित्र में पाण खे ईअं लॻंदो आहे की साक्षात कृष्ण भॻिवान जी धरतीअ ते लही आहियां आहिनि इन चित्र खे मूंखे ॾाढी साराहूं मिलियूं सभिनी खे एॾो वणियो पाड़े में बि ॾाढी नालो थियो सभिनीनि मुंहिंजे साराहूं कयूं ऐं इहो चित्र मां केतिरे टाइम खां संभाले रखियो आहे हाणे इन जे करे मां ॿिया बि अहिड़ा चित्र ठाहे करे इन मां मां पंहिंजो रोज़गारु कमाईंदी बि आहियां इन चित्रनि जंहिं मां मूं ॾाढो सुठो ख़ासो पैसो कमायो आहे जंहिंमां मूं पंहिंजे ॿारनि खे बि पढ़ायो आहे इन चित्र जे चित्र मूंखे ड्रॉइंग जे करे मूंखे ॾाढो हथ बि मुंहिंजो शार्प थी वियो आहे ऐं सुठी तरह मां करे वेंदी आहियां कोई बि चित्र मां हाणे आराम सां ठाहे वेंदी आहियां ऐं सुठी तरह ठाए करे मां उन खे मेलनि में लॻाईंदी आहे जंहिंजे करे मूंखे उन मां ख़ासो पैसो बि मिलंदो आहे